कोंकणी बंगाली आनी बोडो ह्यो भारताच्यो भासो भारतांत वेगवेगळ्या प्रांतांत उलयल्ल्यो वता कोंकणी भास जी आसा पळय ती भास कोंकण भागांत उलयल्ली वता आनी ही कोंकणी भाशा एक इन्डो आर्यन भाशा ही भाशा गोंयांत तशेंच महाराष्ट्राच्या कांय भागांनी तशेंच कर्नाटकाच्या कांय भागांनीय उलयली वता अशें म्हणटात न्हय दर बारा कोसांचेर भाशा बदलता तशेंच ह्या कोंकणी भाशेचेंय आसा ही कोंकणी भास दक्षीण गोंयांत एका वेगळ्या लयेन उलयल्ली वता आनी उत्तर गोंयांत हीच भास मातशा वेगळे लयेन उलयल्ली वता ही कोंकणी भाशेंत मराठी संस्कृत तसोच कांय प्रमाणांत पोर्तुगेज भाशेचोय प्रभाव आसा जशें की कदेल हो एक पुर्तुगीज शब्द जो गोंयकार सदांच वापरता ह्या कोंकणी भाशेंत बरे बरे कवी नाटककार आसात मनोहर सरदेसाय सर हे एक तांच्यांतलेच एक कवी तांची एक बरी फामाद अशी कविता आसा ती म्हणल्यार उदक लेगीत जाल्लें रगत आनी रगत जाल्लें हून भावा तुका याद आसा अठरा जून अठरा जून मंगळाराचो आसलो दीस पावस नेटान पडटालो आंब्या मुळांत गावड्या पोर कुडकुडत रडटालो लोखणाचो आयलो पुरुस कोणाक खबर खंय साकून भावा तुका याद आसा अठरा जून अठरा जून आतां बंगाली भाशा जी आसा पळय ही बंगाली भाशा जिका बांगला भाशा अशेंय म्हणटात ती एक तीवूय बी एक इन्डो आर्यन भाशाच पूण ही बंगाली भाशा चडशी वेस्ट बेंगालांत आनी बांगला देशांत उलयल्ली वता ह्या बंगाली भाशेर संस्कृत भाशेचो मातसो प्रभाव आसा पूण आतां ही बोडो भाशा आसा पळय ती फक्त आसाम राज्यांत उलयतात आनी ह्या भाशेचो बंगाली वा कोंकणी भाशे कडेन तसो कांयच संबंद ना कोंकणी आनी बंगाली भाशा दोनूय इन्डो आर्यन लॅंग्वेज पूण दोगांचोय असो संबंद असो कांय ना दोनूय भाशेंचो आपलो असो वेगळो इतिहास आसा दोनूय भाशेंत आपलेशें अशे वेगळे गूण धर्म आसात